जोंनि काजलगावजों हाबबोनाया भुटान देवस्रि ओरै ओरैनो थाङो माबाजों देवस्रिनि ओरै खाथिजों सानजा थाङोब्ला ओरै माबायाव खैला मैला आमथिखा ओरै फैफिनोब्ला जोंनि बेंथलाव मोनफैयो मोनफैनायालाय ओरै मोनो उगुरि फाथाबारि फाग्लाबाजार ओरै फैयै फैयै फैनानै माबा मोनो बेंथल मोनहां मोनहांआव नावघाथआव दाङाफारा दला फारा ओरै बारनानै बेंथल टाउन मोनो आरो ओरै गुरुबासाजों गिदिङोब्ला ओरै माबा थाङोब्ला सामथाइबारि गुरुबासा ओरैजाय रानिखाथा थिनालि बुरथिनालि भुटानाव थांनाय लामाया मोननै दङ जोंना चिरां डिसट्रिकआव बिनिफ्राय थांबाय भरदाङि देबादाङि डाइरेक्ट ओरै देवस्रि थांबाय डाइरेक्ट दादगारि हरैबो खारो मिनिबास खारो ओरैबो खारो उइंगार खारो फिरफिलि खारो ओरैजाय अट'बो खारो बुहुद गारिबो खारो गिदिर गिदिर भुटाननि गारिफ्राबो खारो थांलाय फैलाय हान्थामेलाया बांसिन बिसिनिथिं रानिखाथाजों ओरैहाय जोंनि बेंथलजों बांसिन हान्थामेला जाया भुटान गारिया ओरै थाङो डाइरेक्ट खैला मैला हाग्रामा ब्रिडज जों जों नुनायफोरखौ हाग्रामा ब्रिडजजों थाङो खैला मैला आमगुरि खैला मैला ओरै दङ एखदम भुटान बरडार गामियाथ' बिराद गिदिर गिदिर गोथौ गोथौ जायगा दं लादांगुरि दंनो मा दं बेफोरखौ जों बारा मिथिस्लाबला जों उन्दै उन्दैआव थांनाय जोंहा एदथ' मानसि गिदिरबायदि जेबो बुंनो दोरखार गैया जों बेखौ बेरायखाबाय बेरायनायालाय नुबायबो खिन्थु जों उन्दै उन्दैआव नुनायसो जोङो थाङोब्लाबो एखमब्ला दै बारबा साइखेलजों थांदो नङाब्ला थाबायनानै थांदो बिमा बारनानै आरो नङाब्ला बाइक जों थांबाबो नाव बारदो मासटारब्लाबो बेजोंनो थांनांगोन दैआथ' दैया देरा नङा बिराद देरखायो दैज्लांआव एखनब्ला नाव बायनायनो एखनब्ला नाव बेलथायनाय ओरै आइफवालि बारनानै दंमोन दाबो जायाखै ब्रिडजआ जागासिनो दंमोन दासो जाहां हां दा जों जोंलाय बेसिबां बुंबावनो जोंबो बेंथलनि मानसिसो मालाय आइफवालिजों बानायनाय दं ब्रिडज बेजों जाथ'आखै बेजों मानसिफ्रा हान्थामेला खालामो मालाय ब्रिडज खालामगासिनो दं ओरै जागासिनो जाखागोन सानसे समाव ओरै जोंनि बेंथलजोंथ' गैखाया नावसो ओरै बाइकजों थांनांगोन नङाब्ला साइखेलजों थांनांगोन नङाब्ला थाबायनानै थांनांगोन सोरबा खरस लाबोदों सोरबा माबा लांफिनगोन सोरबा गाइखेर लाबोगोन फुथियाथ' मेरला दं जोंना दैबारै जोंना फुथियाथ' मेरला दंथारखायो जोंनि ओरैजाय मैसो नांगौ ना मोसौ नांगौ दैज्लांबारि बारनानै जाखिनि फैयो जोंनि बेथिंना सौहैजोबखायो गाइखेरा बिनिफ्राय ओरैनिफ्राय लांफिनो माल लाङो ओरैजाय आलु लाङो थाव लाङो उलथा रेसनखौ जाफिनजोबो ओरै दै बारै उगुरि दं हाख्ला दं ओरै फाथाबारि दं ओरै दं आमथेखा दं थाङै थाङै थांथारोब्ला ओरै खोलाजों फैयोब्ला भबानिफुर दं ओरै जयफुर दं ओरै फैब्ला ओरै माबा दङ हाग्रामा ब्रिडज ओरै फैब्ला दाङाइगाव दं बेरेंगाव दं ओरै हाथिबुथा दं ओरै फैब्लाबो हाथिबुथाजों फैब्लाबो बेरांगाव मोनगोन ओरै बरथलाजों फैब्लाबो बेंथल मोनगोन जों एथ' बुङै बुङै बुंलालै जाबाय